हलो जय झूलेलाल

हा भुपेन ॻाल्हायो था तव्हांखे छा वठिणो आहे हा सेलो जी टेप बि आहे असां वटि ॿी बि टेप आहे क्वालिटी बि सुठियूं आहिनि सभु पेन पेन आहिनि असां वटि राईटिंग पेन तव्हांखे कहिड़ी खपे हा तव्हांखे कहिड़ो कहिड़ो कलर खपे उन में हा पूरो सेट बि आहे अलॻि अलॻि बि मिली वेंदियूं सेट जो अघु हिकु सौ पंजवीह रुपया कंपनी अलॻि अलॻि आहे सभिनी जी सभिनि जो अलॻि अलॻि रेट आहे सिंगल पेन वीह रुपया हा अलॻि अलॻि सां न सुठी क्वालिटी आहे हुनजी हा उने में बि मिली वेंदो उने में बि मिली वेंदो थोरी घटि क्वालिटी आहे बसि हुन घटि पैसनि वारो वारो थोड़ी घटि क्वालिटी में ईंदो सुठे पैसे वधीक सुठी क्वालिटी में ईंदो वधीक पैसनि जो हा हा ॿियो छा खपे हा कैंची कैंची चओ था न कैंची आहे असां वटि हा कैंची बि आहे असां वटि सुठी खां सुठियूं कैंचियूं आहिनि सभिनि खां सुठी वारी ॿीं सैं रुपए आहे ॿीं सैं उन जो रेट आहे हा सभिनि खां सुठी वारी नाहे मेडम वधीक महांगो इहो ई सभिनि खां हा हा उहा बि आहे उहा बि सेलो कंपनी जी आहे असां वटि हिकु ई कंपनी जी आहे सेलो कंपनी में ईंदी आहे पंचिंग मशीन पंचिंग मशीन ॾेढि सौ आहे

हा ठीकु आहे ॿियो छा खपे पां पंज सौ रुपया सभु सामान जो तव्हांजो पेन थी विया पंचिंग मशीन थी वई गिलिटर वाला गिलिटर गिलिटर पेन थी विया कैंची थी वई सभु मिलाए करे पंज सौ तव्हांखे डिस्काउंट ॾेई छॾींदासीं ॾह पर्सेंट ॾह पर्सेंट डिस्काउंट थींदो आहे मेडम असां वटि सभिनि जे लाइ तव्हां अचो ॾिसी वञो पहलो सामानु ॾिसी वञो

ठीकु आहे जय झूलेलाल हा ठीकु आहे तव्हां अचो वठी वञो जय झूलेलाल